एक बाइक के बारे में हमने सबसे पहला प्रोडक्ट अपना एक मोटरसाईक बाइक लिया था हीरो हीरो होंडा का लिया है हीरो होंडा का और एच एफ़ डीलक्स लिया है तो गाड़ी बढ़िया है और हंड्रेट सी सी की गाड़ी है एवरेज बढ़िया है लो सर्विस है लो मेंटेनेंस गाड़ी बाइक है और मिडियम बजट में एकदम बढ़िया गाड़ी है और जो इसका क्वालिटी है स्पेसिफिकेशन वगैरह है या जो भी विशेषता है इसकी एवरेज बढ़िया देती है मतलब और लोडिंग इसकी बढ़ियाँ है इसका पिकअप बढ़िया है कुल मिला कर दो सवारी में बढ़िया बढ़िया एकदम चलती है और सबसे मेन बात यह है कि एवरेज की मामले में इसके जैसा गाड़ी कोई भी है नहीं कुल मिला कर मेन बात इसकी ख़ासियत यह है और मेंटेनेंस के मामले में एकदम ज़ीरो है बस टाइम टू टाइम इसका जो है सर्विसिंग कराते रहिए मोबिल ओबिल पलटी करते रहिए बाकि यही स और बाकि यही इसकी मेन विशेषता है कि लेस मेंटेनेंस खर्चा है इसका यही इसका सबसे प्लस पॉइंट है